मध्य प्रदेश में बैंकिंग और बीमा करेंट सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का जो लाभ उठाया जा रहा है वह इस प्रकार से है जैसे कि कैशियर अब कैस देता है पहले के टाइम पर नोट गिनने में उसे काफ़ी टाइम लगा करता था पर आज के समय में पैसे गिनने वाली नई नई मशीनें आ चुकी हैं जिस में वो गड्डी रखता है वो खट से उसे पता चलता है कि इस में कितने नोट हैं दूसरा ए टी एम निकाय ए टी एम एक मात्र है पैसे निकालने का जो बैंक में जा कर के लाइन में लगने से बहुत सहूलत है जिस में ए टी एम में जा कर के कार्ड डालो पिन डालो और पैसे निकाल लो तीसरा अपना बीमा का ले लिया जाए तो बीमा में ऐसा है कि पहले घंटों लगा करते थे घर घर जा कर के लोगों को बताना पड़ता था कि ये पॉलिसी है ये पॉलिसी है पर आज के टाइम में ऐसा है कि आप के फ़ोन में ही डिजिटल तरीक़े से सब कुछ पता चल जाता है एप में ही सारी पॉलिसी आ जाती है और एप के माध्यम से ही घर बैठे आप का बीमा भी हो जाता है और आप का फ़िक्स डिपोज़िट पर आप के घर बैठे ही हो जाता है